جانوروں كی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور جیسے ہر جانوركی الگ الگ ہوتی ہے بھیڑ بكری بھیڑ ہوتا ہے بكری ہوتا ہے اس میں ہی گائیں بھینس بارہ سنگھا گائیں میں جیسے گائیں بھینس ہو گئی اور نیل گائیں ہو گئی اور ہرن میں كئی قسمیں ہوتی ہے ہرن كی تو بہت قسمیں ہوتی ہیں جس جس كی ہمیں بھی خود اتنا پتہ نہیں ہوتا اور ایسی ہی پكھشیوں میں بھی ہوتی ہے پكھشیاں بھی كئی قسم كے ہوتے ہیں اور مجھے پالنا بہت اچھتا لگتا ہے كہ میں چاہتا ہوں كہ ان سبھی جانور كو ایک ساتھ ہی پالوں تو اور ایک ہی جگہ پہ پالنے میں كوئی پریشانی نہیں ہوتی كیونكہ ان جانوروں كی ایک ہی جگہ پر كچھ كچھ جگہیں بن جاتی ہیں جس سے ان كو دیكھ بھال میں آسانی ہو جاتی ہے مجھے اور اس میں اپنی آمدنی میں سے كچھ حصہ ہی میں اسی لیے لگانا چاہتا ہوں كہ مجھے اس چیز كا شوق ہے مجھے اچھا لگتا ہے كہ جانوروں كی بھی دیكھ بھال ہو كر سكوں میں اسی طرح اور ایسے ہی پكھشیوں كا بھی پكھشیوں كی بھی دیكھ بھال كر سكوں میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ